नमस्ते हमारी लड़की की शादी है हमें उसे सोने का समान सब लेना है और तो क्या मिल जाएगा आपके पास हमा हमको अपनी लड़की के लिए हार चाहिए झुमके बाली अंगूठी तो ये ही लेना है कितने गरंटी का मिल जाएगा आपके पास ठीक है एक एक भर का है कोई अठन्नी भर का भी लेना है तो हमको चार ठान चाहिए चार ठो एक ठो चैन चाहिए एक भर का एक ठो बाली चाहिए और एक ठो अंगूठी चाहिए एक ठो हार चाहिए डायमंड का नहीं लेंगे सोना का हीं लेंगे थोड़ा ओरिजनल ठीक ठाक लेंगे उसमें ये नहीं की इधर उधर कुछ मिलाया हो

च च चांदी का पायल भी होता है तो उसको भी हम लेंगे यहाँ थोड़ा चांदी का पैजनी भी बोल जाता है पायल भी बोल जाता है पैर का उसको भी हमको लेना है तो क्या मिल जाएगा तो ठीक है उन सबका थोड़ा एक एक फ़ोटो करके हमको भेजिए हम पसंद करके आपको बता रहे हैं हमको इस महीने अप्रैल की चौबीस तारीख को चाहिए चौबीस अप्रैल को चाहिए तो हमको आप भिजवा दीजिए हम पसंद करके आपको बता देंगे आप भी वही से भिजवा दीजिएगा आप आपको पैसा अनलाइन देंगे पा पैसा तो तीन बार में देंगे आपको

आप वो सब जो चार हम चार चीजें पाँच चीजें बता दिए हैं वो सब फ़ोटो जरा भेज दीजिए हमको फोटो भेजिए